हाँ मैं आपको अपनी नौकरी और अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बता सकता हूँ और जो मेरी पढ़ाई हुई है ट्वेल तक की तो बारवीं तक की पढ़ाई में मैंने बहुत से स्कूल बदले हैं जिस वजह से मुझे बहुत से अलग अलग अनुभव भी हुए हैं इस प्रकार से मैंने मेरी जो ट्वैल तक की पढ़ाई हुई है उसका अनुभव मेरा बहुत ही अलग रहा है और अभी फिलहाल मैं कोई नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा मेरा जो अनुभव है मेरा अनुभव फिल्म बनाने में है और फिल्म बनाने से लेकर अगर आप बात करें फिल्म बनाने में भी तो फिल्म में मैं ऐज़ आ कैमरा पर्सन मैं काम करता हूँ और मुझे कैमरा चलाना बहुत अच्छा लगता है और साथ ही उसमें कुछ भी एडिटिंग करना यानि दो विडियो को एक साथ जोड़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो इस प्रकार से मैं कोई अपनी नौकरी उसको चुनना चाहूँगा क्योंकि यह करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और पढ़ाई में मैंने कम्प्यूटर साइंस की मैंने पढ़ाई करी हुई है तो कम्प्यूटर के बारे में मुझे बहुत कुछ पता भी हुआ है और मैं आपको बहुत कुछ बता भी सकता हूँ